हेलो हाँ बोलिए हाँ जी मैम बोलिए जी मैम बिल्कुल बता सकते हैं आप तो यहाँ यहाँ न्यू हैं तो हम आपको बता सकते हैं यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है आप बेगूसराय मार्केट देखी हैं

बिल्कुल मैम आप बेगूसराय मार्केट के अंदर आ सकते हैं जिससे आप रिक्शा पकड़ कर आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ प्रसिद्ध काली मंदिर है आप वहाँ दर्शन कर सकते वहाँ घूम सकते हैं जी फिर आप यहाँ से फिर वहाँ जा सकते हैं जयमंगला घर यह भी बहुत प्रसिद्ध जगह है आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं यहाँ एक वाटर पार्क खुला है राज वाटर पार्क आप वहाँ पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए और मेरे यहाँ पुल भी बना है नया बना है बहुत खूबसूरत तरीके से है आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं कावेरी झील है मैम आप वहाँ पर भी जा सकते वहाँ पर भी घूम सकते वहाँ पर भी सूट वगैरह होता है फोटो क्लिक वगैरह करवा सकते वह भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है जी जी सिमरिया पुल कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं आप अभी अरे मैम आप लोग अभी जा सकते हैं घूमने के लिए जी तो आप यहाँ काली अस्थान जैसे आते हैं ना तो वहाँ पर होटेल वगैरह वहाँ से होटेल लेते हैं तो वहाँ से आपको पास पड़ेगा घूमने में जी जी जी मैम बेगूसराय में अगर आप जहाँ रूम लेते हैं काली स्थान के पास वहाँ ट्रेंस हैं ट्रेन से मार्ट भी आप वहाँ पर घूम सकते हो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं भाई भाई फ़ैशन भी है और जावेद हबीब का यहाँ पर सैलून भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर जाकर ब्यूटी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जी जी मैम बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग आप मार्केट में जिस तरफ़ से चलते हें साइड में दुकान बामी साइड में भी दुकान मिल जाएगा राइट हैंड साइड भी आपको दुकान मिल जाएगा अच्छा रेस्टोंट है ऊपर में आप वहाँ पर भी जा सकते हैं